हमरा गाममे यहाँकी जल्दी एम्बुलेन्स आबै नहि सकै छै बहुत कठिनाइ भी होइ छै आबै मे फोन करै छियै तऽ फोन भी नहि लागै छै सही नम्बर भी पता नहि रखै छै ने रखलए जाइ छै आबय मे बहुत कठिनाइ होइ छै एम्बुलेन्सके यहाँ तक कि रस्ता मे रोडमे गली गढ्ढा गुढ्ढी रहै छै गाय माल घर दुआर अपन रोडेमे लगा दै छै बना लै छै अपन आँगन घर गढ्ढा गुढ्ढी मे तऽ एम्बुलेन्स टाइम पे टाइम पे नहि पहुँच सकै छै जाहि वजह ओकरो लेल तऽ नुकसान हो जाइ छै एहनो सुविधा भी नहि छै जे गाँव घर अगल बगल मे जे नजदीक मे जे एम्बुलेन्स जल्दी आबि जेतै बहुत तरहक कठिनाइ हो जाइ छै हद से जादा पहुँच भी ने पाबै छै एम्बुलेन्स एम्बुलेन्स नहि आबै सकै छै रस्ता मे आबै मे बहुत दिक्कत हो जाइ छै एम्बुलेन्सके टाइम पर नहि पहुँचै छै नहि पहुँचाबै छै जे बहुत तरह सँ नुकसान भी गाँवमे हो जाइ छै सोचै छै की जल्दी आबि जेतै तऽ अपना सुरक्षित रहितै ई चलते गाय माल रोडमे नहि बान्हि दै छै जे आबै मे बहुत दिक्कत हो जाइ छै एम्बुलेन्सके ओ गड्ढा गुढ्ढी रोड फ्रेश नहि रहै छै बहुत तरह दिक्कत हो जाइ छै जाय आबय होइ छै तऽ कठिनाइ गाँवमे यहाँके गाँवमे एम्बुलेन्सके खराब हो जाइ छै कही एक्सीडेंट नहि हो जाय ईसब चीज के आबय लए नहि चाहै छै हमरे नुकसान हो जेतै एम्बुलेन्स रए नुकसान हो जेतै तऽ अच्छा नहि रहितै इसीलिए से नहि अबय लए चाहै छै एम्बुलेन्स नहि आबै छै जे बहुत कठिनाइ भी हो जाइ छै खराब हो जेतै एम्बुलेन्स एम्बुलेन्स खराब होतै पेशेंट भी खराब हो जेतै एक्सीडेंटमे गाड़िये खराब हो गेलै पलटिए गेलै दुनू तरह सँ खराब हो जेतै इसीलिए सब एम्बुलेन्स आबय लए नहि चाहै छै दूर दूर भी कारन सँ दूर र कारन सँ लए कऽ आबय लए नहि चाहै छै नहि आबय लए चाहै छै बहुत कष्ट होइ छै बहुत कठिनाइ भी होलो जाइ छै सबमे एम्बुलेन्स र कारन